اگر میں پہلی بار کچھ بھی بناؤں گی یا کوئی بھی پہلی بار کچھ بھی بنے گا تو میرا تو تزربہ یہی کہتا ہے کہ یوٹیوب پر نہ دیکھ کر کسی اپنے کو کال کرنا بہتر ہوگا کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارا اپنا جو ہے وہ ہمیں جو بتاتا ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے بتاتا ہے جیسے کہ جو بھی ہم کھانا بناتے ہیں جو بھی ڈس ہم بناتے ہیں وہ بے حد ہی لذیذ بنتی ہے لیکن ہم جو یوٹیوب پر ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پر ہمیں آدھی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور آدھی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں جس سے کہ ہم کھانا بناتے وقت تو چیزیں جو بھول جاتے ہیں نا وہی ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں ہم کو تو کچھ چیزیں اوپر نیچے کر دیتے ہیں یا نمک کم یا تیل جو بھی ہے آئل زیادہ یا زیادہ جلا لیتے ہیں ایسا کر لیتے ہیں مطلب یوٹیوب سے دیکھنے سے بناتے ہیں تب ایسا ہوتا ہے لیکن اگر ہم کسی اپنے کے صلاح لے کر بنائیں گے کسی اپنے سے کال کرا کے بات کر کے پوچھ کر بنائیں گے تو اس وقت یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور پھر کیا ہے اس وقت ہم جو بھی ہمیں کچھ پوچھنا ہوتا ہے وہ ہمیں بتا دیتے ہیں تو بہت ہی اچھے طریقے سے پھر کھانا بن جاتا ہے اور ٹیسٹی کھانا بنتا ہے تو اس لیے میری تو صلاح ہوگی جو میرا تجربہ کہتا ہے کہ کسی اپنے کو کال کرنا بہتر صلاح ہے